जोंनि गामियारियावथ' अनेख जों दा नुबोनायनिसिम जोङो गोदो बिराद आबादफोरखौबो मोसै बायदिसिनाजोंसो लेलाय लेलाय एवनांगौ जायोमोन मोसौ नांगोलफोरजोंसो दा आरो जोङो जै दैज्लांफोरा हाबबानो आबाद मावनायफोरावबो अनेख ट्रेक्टर फिसा ट्रेक्टर गिदिर बेफोरजों जोङो दा हेफाजाब लानाय जायो ओंखायनो माइ गायनायफोराबो जोंना दा मास मोननै मास मोननै नांस्लाबबावआसो दाना देर मासफोरावनो जोङो माइफोरखो आबादफोरखो जोङो दा ट्रेक्टरफोरजों ट्रेक्टरफोरजों हेफाजाब लानानै जोङो दा इफोरखोनो मोजाङै मोजां थाब थाब मावनो हायो जों माराबो होनो हायो ट्रेक्टरफोराथ' अनेख नाम दङ साखा साखा खबब्रैबो साखा खबब्रै आरो हेन्ड ट्रेक्टर अनेख महेन्द्र बायदिसिना दं आरो दा जोङो नामफोरखोबो मोन्थिजोबलाय लाङा थेवब्लाबो जों ट्रेक्टर ट्रेक्टरखो दा जोंनि ओनसोलाव गारि जोंनि बे गासैबो बुहुमनाङैनो बे ओनसोलावनो जोङो ट्रेक्टरफोरखो मोननानै जों आबाद मावनायावबो बिराद गोजोननाय मोन्दों दसेनो हाग्रा गुदुब्लाबो जोङो गोमोन खालामनानै गायनो होनोब्लाबो गायब्रबनो हानाय जोंनाव दा इदि हेफाजाब जाबाय आरो ओंखायनो दा जोङो ट्रेक्टरफोरखो जोंनो दा बिराद नांगौ जानानै फैयो आरो गामियारिनि मानसिफोराथ' दा हालएवनायानो गैला नालाय गोदो गोदाय बोराय बुरैफोरासो लेलाय लेलाय गायोमोन दा जोंनि जोंनि ओनसोलाव जोंनि माबायाव दा अनेख बे ट्रेक्टरफोरखोनो गायनाय जायो आरो दा माइ दांग्रिफोरखोबो ट्रेक्टरफोरजोंनो लाबोनाय जायो दा जोंनो ट्रेक्टरफोरखो जों बिराद गोनां नांगौ होननानै साननाय जायो आरो